ماروتی آلٹو کے ٹین ماروتی سلیریو ماروتی ویگنار ماروتی سوئفٹ ہنڈائی گرینڈ آئی ٹین نیوز ٹاٹا ٹیاگو سٹرون سی تھری رنولڈ کویڈ ٹاٹا نیکسون ہندئی کریٹا کیا سیلٹوس مہندرا تھار مہندرا اسکورپیو این مہندرا ایکس یو وی سیون ہنڈریڈ ٹوئٹا فارچونر ہندی وینیو ماروتی بریزا ماروتی گرینڈ وٹارا